पैह्लै होंदी केह् आखदे उसी एह् पंज डेटां तुसें पुच्छियां जेह्ड़ियां ते एह्दे च पैह्ली डेट अस सनां ने तुसेंई छब्बी जनवरी छब्बी जनवरी केह्दे बास्तै बनाई जंदी कि इस दिन साढ़ै केह् होएआ हा संविधान लागू होएआ हा एह्दे आस्तै छब्बी जनवरी बनाई गेई ऐ ते ओह्दे बाद दूई डेट तुसें सनाने आं अस तेरां अप्रैल तेरां अप्रैल गी केह् होंदा कि साढ़े जेह्ड़े जम्मू कश्मीर बिच्च पंजाब बिच्च जेह्ड़ी एह् चीज ऐ बसाखी दा ध्यार बनाया जंदा ओह्दे बारे च एह् जेह्ड़ी तेरां अप्रैल गी एह् बसाखी दा ध्यार मनाया जंदा बड़ी धूमधाम कन्नै मनांदे न इसी त्रै दिन बनदी ऐ बसाखी तेरां चौदां ते पंदरां ओह्दे बाद त्री डेट तुसेंई सनानें आ अस पंदरां अगस्त पंदरां अगस्त आह्ले दिन केह् होएआ कि अस साढ़ा जेह्ड़ा हिंदोस्तान था एह् हिंदोस्तान जेह्ड़ा ऐ हा एह् अंग्रेजे दी गुलामी कशा अजाद होएआ हा ओह्दे बारै च एह् पंदरां अगस्त बनाया जंदा ते ओस दिन तिरंगा जेह्ड़ा झंडा ऐ ओह् लाल किले पर जेह्ड़े साढ़े प्रधानमंत्री होर न ओह् फैहरांदे न बडी धूमधाम कन्नै एह् जेह्ड़ा साढा पंदरां अगस्त ध्यार ऐ बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जंदा एह् अच्छा ओहदे बाद जेह्ड़ी चौथी ऐ डेट ते ओह् ऐ दो अक्तूबर दो अक्तूबर ऐ जेह्ड़ा ते ओह् गांधी जी दी जयंती दे बारे च ऐ गांधी जी जेह्ड़े हे ओह् बड़े मतलब कि अच्छे इंसान थे उ'नें अपना जीवन मतलब बलिदान कीता अपने साढ़े इस देश गी अजाद कराने आस्तै उ'नें इक चरखा ते इक इ'यै केह् आखदे इसी चरखा ते डंडा लेइयै उ'नें मतलब साढ़े इ'यै अग्रेंजे कशा साढ़े देश गी अजाद करवाया हा ओह्दे बाद पंजमी ऐ जेह्ड़ी ते ओह् ऐ चौदां नवबंर जवाहरलाल नेहरु जी दा जनम दिन ऐ जेह्ड़े साढ़े देश दे पैह्ले प्रधानमंत्री हे उं'दा जनम दिन मनांदे न बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जंदा जवाहरलाल नेहरू जेह्ड़े ऐ है ते उ'नें बच्चे बड़े पंसद हे ते इसदे बास्तै जेह्ड़ा चौदां नवंबर ऐ एह् बाल दिवस दे रूप बिच्च बनाया जंदा